म्हजो धर्म म्हाका समाज विशयी सेवे विशयी शिकयता म्हजो धर्म सनातन आशिल्या कारणान समाज सेवा ही त्या धर्मान सामकी कुट्ट कुटत भरिल्ली आसा म्हजो धर्म खंयसरूच भेदभाव करूंक शिकयना म्हजो धर्म शिकयता की सगळे जाण भावकी एक पद्धतीन रावपाक जाय म्हजो धर्म पाळप म्हणजे समाज सेवा करप दुसऱ्यांची मदत करप अडचणल्यांक मदत करप हेंच म्हज्या धर्माचें सगळ्यां परस मुखेल कार्य म्हजो धर्म म्हाका सांगता खंयसरूच एकटोय दुखेस्त मनीस आसूंक शकनात तो गरीब दुबळो आसूंक जायना ताजी मदत करप म्हळ्यारच त्या परमेश्वराची मदत करप आनी ताज्या माध्यमांतल्यानच हांव त्या परमेका परमेश्वरा कडेन पावपाक म्हाका मार्ग आसा हें म्हजो धर्म म्हाका शिकयता आनी त्या धर्माचे शिकोवणें प्रमाणें आतां पर्यंत हांवें म्हजे कडल्यान जशी जाता तशी सामाजाची सेवा करत आसा अडचणल्यांक गरीबांक दुबळ्यांक मदत करपाचो प्रयत्न करतां